महिला सब मे बदलाब तऽ बहुत तरहके बदलाब आएल छै जेनाकि पहिलेके महिला सब बाहर नहि निकलैत छलै घरेमे रहैत छलै किआकि पहिले एक आदमी कमाके ओतेक पूर्ति कऽ लै छलै आ एक आदमी कमाके पूर्ति इएह लऽ कऽ लै छलै तहिआ जनसंख्या कम छलै आ जनसंख्या कम रहए तऽ सब चीज केनाहितो कऽ लै केनाहितो कऽ लै रहए एक आदमी आब की छै जे एक आदमी पूरा घरके नहि सम्हलि सकलै हँ ताहि दुआरे महिलाओके बाहर निकलैके पड़ैत छै आ महिला जब तक बाहर नहि निकलतै तब तक काम चलै बला छै नहि ताहि दुआरे महिलाके भी बाहर निकलै तऽ महिलाके तरह तरहके सुबिधा भी सरकार दै छै जेनाकि अभी टीचरे बलामे देखि लियौ जे महिला सबके पैंतीस पर्सेंट आरक्षण छै हर चीजमे तीस से पैंतीस पर्सेंट आरक्षण छै आ बचल साठि से पैंसठि पर्सेंटमे ओहोमे महिला सब भागी लै हय तब महिला सबके सुबिधा सरकारोके तरफ से दै छै जेनाकि अहाँ देखि लियौ हर जे छेत्रमे महिला सब आगे छै महिला सब हर छेत्रमे लगभग आगे छै अहाँ देखि सकलिऐ जेना पायलेटेमे देखि लिऔ महिला सब जाइत छै सेनोमे जाइत छै टीचरोमे जाइत छै रेलबे बला कोनो भी लाइन छै ओहोमे जाइत छै बैंको बलामे जाइत छै मतलब सरकारी चीजमे भी जाइत छै हर चीजमे महिला सब आगे बढ़लै हँ अगर महिला सब नहि निकलतै बाहर तऽ घर चलतै नहि आबके आजके जमाना अइसन छै किआकि जनसंख्या बढ़ि गेलै तऽ काम जादा करेके पड़तै तऽ एहि दुआरे महिलो सबके महिला सबमे ई बदलाब आएल छै बाहर कामो करैके पड़ैत छै अलग अलग तरह से आ घरके काम तऽ जे करहेके पड़बै करबे करए हय आ बाहरोके काम काज देखेके पड़े हय जेनाकि खेतो आरमे काम करैके परे हय अगर काम नहि करतै तऽ घर नहि चलै बला हय एहि दुआरे खेतोमे काम करए हय अथी आ जे पढ़ि लिख लै हय महिला ओ नौकरी करए हय सरकार आरक्षण दै हय अच्छा ब्यबस्था दै हय महिलाके लिए खास कर तऽ महिला सबके ई सुबिधा भारतमे बढ़िआँ से छै तऽ महिला सबके भी एहि से प्रेरणा लैके चाही आओर जे बचल महिला सब छै ओसब भी एहि सब छेत्रमे आगे बढ़े तऽ जादा अच्छा रहतै ओकरा लऽ घरो लऽ आ देशके लिए तऽ होयबे करतै किआकि महिला सब आगे बढ़ै तऽ जादा अच्छा रहतै सेनो आरमे महिला सब आगे बढ़ै तऽ इसब चीज महिला सबके ई सबसे प्रेरणा लैके चाही